हाथ से बने कपड़े और रेडीमेड कपड़ों का काफ़ी अलग मार्केट होता है हाथ से बने कपड़े काफ़ी महँगे होते हैं रेडीमेड कपड़ों से मैं हाथ से बने कपड़े ज़्यादा पहनता हूँ क्योंकि उनकी सिलाई और नपाई मेरे हिसाब से होती है जिसके चलते उनकी फिटिंग अच्छी आती है रेडीमेड कपड़ों में हमारी विविधता खत्म हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक हद तक ऑप्सन्स होते हैं सिले हुए कपड़ों में हम अपना पसंदीदा रंग पसंदीदा कपड़ा एवं पसंदीदा डिज़ाइन बनवा सकते हैं सिले हुए कपड़े थोड़े महँगे रेहते हैं क्योंकि हम अच्छा मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं या खराब कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं रेडीमेड कपड़े फैक्ट्रियों में बनते हैं जिसके चलते वह सस्ते में बन जाते हैं और मार्केट में सस्ते दामों पर मिल जाते हैं